हा मां हिकिड़े विषय ते लिखणु चाहियां थो पर लिखी नथो सघां उहो विषय आहे माण्हुनि जी लाइफ़ स्टाइल माण्हुनि जी लाइफ़ स्टाइल अॼुकल्ह एॾी ख़राब थी वई आहे ऐं एॾी बेढंगी थी वई आहे जंहिंजे मथां मां कुझु लिखण थो चाहियां पर मां लिखी नथो सघां छोकी लिखण लाइ मूंखे ॾाढो ख़र्च ईंदो